हाँ हलो

हाँ नमस्ते तो सर थोड़ा हमारे बच्चे को थोड़ा जाना है थोड़ा उ एक जगह रिश्तेदारी में आए शादी में जाना है बच्चे को छुट्टी चाहिए मैं सुंदर नाम है सतेंद्र सिंह बोल रहा हूँ नयनगढ़ से बोल रहा हूँ सुंदर नाम है नंदनी नाम है एक में पढ़ता है कोई दो में पढ़ता है सर मरजेंसी है थोड़ा शादी है उसी में जाना बोलो ह दे दीजिए उ लड़कों को थोड़ा उ लास्टे चानस दे दीजिए फ़िर उसके बाद में मत देना क्या

चलिए ठीक है क्या कहें बताए आपको थोड़ा मिल जाता तो छुट्टी तो सही रहता उन लोगों को ओ रोते गाते हैं बस उनका मामा मामी बोल रहें आ जाने दो आ जाने दो हम कहनी ठीक है लाते हैं चलिए ठीक है पूछता हूँ देखते हैं क्या बोल रहें उनका मामा मा बात सही है आपका कोई दिक्कत नहीं होगी हमको भी चलिए ठीक है देखते हैं क्या करना वह तो बात तो सही है आपका कमज़ोर हो जाएँगे हाँ वह तो बोलना ही पड़ता है न हम लोग बोलना ही पड़ता है क्या पढ़ा रहें क्या कर रहें हम लोग को आता नहीं कुछ चलिए ठीक है देखते हैं ठीक है ठीक है देखते हैं चलिए ठीक है नमस्ते